ہمارے علاقے کے لوگ جامع مسجد میں زیادہ مل جاتے ہیں اور ان کو وہاں جانا بہت پسند ہے وہاں ان کو کھانا بہت پسند ہے جب بھی میں گئی ہوں یہاں کے میرے علاقے کے لوگ وہاں مجھے ضرور ملے ہیں لال قلعے میں بھی بہت جاتے ہیں اکثر اور درگاہ پہ جب بھی میں جاتی ہوں تو وہاں بھی مل جاتے ہیں اور مطلب دیکھا ہے زیادہ تر وہیں جامع مسجد پہ ہی مجھے ملے ہیں